हमारे भारत में कई प्रकार के नृत्य होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से किए जाते हैं उनका अलग अलग तरीकों से पहनावा होता है जैसे कि भरतनाट्यम भरतनाट्यम कथक कथक कथकली अ पंजाबी और राजस्थानी घूमर गुजराती वैसी बहुत से नृत्य अलग हैं और उनका पहनावा अलग है राजस्थानी का घाघरा और बड़ा सा टीका और ये हाथ में बड़ा बड़ झूमर लटका कर उसको डांस करते हैं और कथकली का साड़ी और घुंघरू उसको आस्ते आस्ते डांस करते हैं जिससे कि हर जिससे कि ढोलक द्वारा सुर पर ता ता झीन ता इस तरह से कुछ डांस करते हैं और कुचिपुड़ी डांस होता है और एक होता है डांस तो ऐसी बहुत ढेर सारे हैं पर हमको कुछ ही डांसो के बारे में पता है जो मैं बताती हूँ और उनका पहनावा भी सबसे अलग है घूमर में हैवी लहंगा पहन लेंगे और बड़ा बड़ा ज्वेलरी होगा और ये माथे का टीका और चूड़ा वगैरह पहन कर उसको घूम घूम के डांस और एक डांडिया होता है जो कि इसका सिम अ पहनावा पंज अ मराठी टाइप्स का एक मराठी डांस को अच्छे से पहन कर मराठी साड़ी पहनते हैं और डांडिया सहारे से एक ऊपर डांडिया डांस करते हैं और कथ कथकली दोनों डांस अच अ